ہیلو کیا آب اوبر آٹو کی طرف سے بات کر رہے ہیں میں نے اپنی اوبر بک کری ہے مجھے یہاں سے سیلم پور جانا ہے جو تیس کلو میٹر ہے جی مجھے وہاں پر جلدی پہنچنا ہے کیا آپ کا ڈرائیور یہاں پر جلدی پیک اپ کرنے آ سکتا ہے مجھے جی اوکے اوکے ڈن